हाँ हल्लो नमस्ते

यहाँ की व्यव करिए तो ऐसे बहुत से काम बढ़ रहे हैं हाँ तो हाँ तो यही कंप्यूटर गया ई सब कंप्यूटर बढ़वाइए और जो भी होगा सर पैसा दिया जाएगा सर पेमेंट अरे जितने में तुम्हारा काम चल जाए उतने बढ़वाइए और सब पेमें पेमेंट हो जाएगा और यही तो काम है हम हाँ अब यहाँ का सुधार करिए और सब जो कमियाँ हों उसको पूरा करिए मेन्टेन करिए सब मेन्टेन रखिए अरे सर पेमेंट यहाँ से हो जाएगा मैं मैनेजर हूँ करवा दूँगा अरे सर हो जाएगा सब ऐसे पेमेंट हो जाएगा

हाँ तो करवाइए सब मैं बताऊँगा हाँ सब देख लेना और ठीक है कोई दिक़्क़त नहीं होगी सब सब हो जाएगा हाँ सब हो जाएगा ठीक है हाँ ठीक हाँ सब सारी व्यवस्थाएं सब कम्पलीट हैं पहले के जैसे और उसका लॉक बढाइएगा हाँ चलो सब हो जाएगा सब कुर्सियाँ उर्सियाँ बढ़ाई देऊ हर चीज़ बढ़ाओ जो भी हो सब बढ़ाओ सब जब व्यवस् सब व्यवस्था सही होगी तभी तो सब होगा सब उसका भी पेमेंट हो जाएगा अरे क़िस्तों में भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा सब हर तरीक़े से हो जाएगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सब हो जाएगा ठीक हाँ हाँ हाँ ठीक है सब हो जाएगा